अ हेल' अ औ दे बुं औ औ अ बबे गामिनि बबे माबानि मन्दलनि सिङाव गोलैयो बेखौ उम औ दा ओरै खालाम ओ जोंनि सार्कल अफिसाव फै ओ बे बेवहाय मोनसे ओ मन्दल मन्दल सासे थागोन बेनिफ्राय जाय हानि बिगोमा बे हानि बिगोमाखौबो लानानै फैदो बेनिफ्राय बेवहाय दलिलआव लिरनांगोन आरो लिरनानै उम बेखौ मन्दला बबे दाकनि हा नाम्बार बेफोरखौबो दिहुननानै होगोन आरो बे हा फानग्राया गावनि हा नंमारगौना नंमारा बेखौ मन्दलफोरनिफ्राय कनफार्म जानानै ला आरो बेनि जि पाट्टा नाम्बारफोर दङ दलिलफोर दङ बेखौ लानानै फैनो होखा आरो बेनिफ्राय जोंनिफ्राय मोनसे लाना बे दलिनाव लिरनाय थांनानै बे जा मोनसे जिल्ला थाखोनि हा रेबथुमसालि दङ रेबथुमग्रा मावख' दङ रेजिस्टार अफिस लेण्ड रेजिस्टार बेवहाय थांनानै रेजिस्ट्रेसन फि होनानै रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन प्रसेसा बेनो औ ओम खरसा हिसाबैथ' जोंनियावथ' बेबायदि जानाय नङा नाथाय रेजिस्ट्रेसन फि सरखारनि माबायाव होनांगोन बेनि थाखाय रिसिप्ट मोनगोन आरो बेबायदियैनो नोङो बे बायनाय हाया नोंनि जानानै थांगोन अके औ बे प्रसेसाथ' एसे गोबावबो नांगोन अफिसनि बाथ्रा नालाय बेवहाय जोंनियावथ' जों बारा गोबाव खालामनाय नङा हानाय मानि जों मावनानै हरगोन बेनिफ्राय जिल्ला थाखोआव थांनानै बेवहाय बिसोर खोब बारा बेयो जिबानिफ्राय दानसेनि गेजेराव जालांनो हागौ जायोब्ला जायाब्लाथाय औ औ औ औ औ अ बे बेखौ खालामनो खालामनो नाजागोन दे जायखिजाया बे जोंनिफ्रायथ' गोबाव जानाय नङा नाथाय बे जिल्ला थाखोनि रेजिस्टार अफिस बिथांमोननिफ्राय मावनानै हरोब्लाथाय बेयो थाब जागोन आरो जागोन दे दे दे दे दे दे दे जेसे हागौ थाब फैनानै खामानिखौ मावना ला दे